एक्चुली मां फ्लेट वरितो हुयो त अञा मे में मिलणु वारो हुयो त कंनस्ट्रक्शन मां ॾिसणु वयमि त अञा हीअं लॻे थो पियो ॿ साल ॿिया लॻंदा मां टीह लख में वरितो हुयो ऐं ॿ लख डाउन पेमेंट कई हुई तव्हां रजिस्ट्रेशन कन्फम करे ॾिनी हुई एक्चुली फ्लेट मुंहिंजी मम्मी जो आहे पर उन में मां नॉमिनी ठही हुयमि अच्छा एक्चुली मां हुन खां पुछियो हुयो त हू त कोई जवाबु नथो ॾे हिन करे मां तव्हां खां सलाहु वठणु आई आहियां ऐं ॿिया कोई डॉक्यूमेंट वग़ैरह ॾियणा पवंदा मां राजन्स में करायो आहे ऐं टे सौ ॿ नंबर सां फ्लेट आहे हा हुन मूंखे ई साइन करे ॾिनी अथईं ऐं तव्हां जी फ़ी थोरी घटि कयो त थोरी क घटि कयो थोरी त घटि कयो पर पंदिरहं रखो हलो पंदिरहं